जब मैं मायके में बड़ी हो गई तो मेरी माँ बार बार मुझे बोलती थी मेरे भैया डाँटते थे कि कुछ सीखती नही है ससुराल में जाएगी तो खाना कैसे बनाएगी इसके ससुराल वाले ताना देंगे इसके ससुराल ससुराल वाले उरहना देंगे माँ इसे क्यों नही खाना बनाने सिखाती है इसको बोल दो अच्छे से खाना बनाए और अच्छा अच्छा चीज सीखे बनाने के लिए तो मेरी माँ त्योहार पड़ता था नवमी तो नवमी के दिन मेरी माँ कहती थी कि उठो आओ बेटी मेरे साथ सीखो और देखो कि कैसे बनता है ठोकवा कैसे बनता है दाल की पूड़ी तो मैं माँ के साथ साथ में देखती थी कि माँ कैसे बनाती थी उसी तरह मैं बस देखती थी और माँ के साथ दाल पीस कर देती थी आटा गूथकर देती थी तो माँ मेरी बनाती थी जब मैं बड़ी जब मैं बड़ी हो गई ससुराल आई तो ससुराल में नवमी पड़ा तो मेरी सास ने बोली कि तुम्हें सब खाना बनाना है तो मैं तो आँख से देखी थी साथ में माँ के की थी तो ससुराल में जब मैं देखी थी मयके में तो ससुराल में आकर मैं उसी तरह दाल को उबालकर सील बट्टा से पीसकर और पहले तो चूल्हे पर और सिल बट्टा से खाना ओना बनता था लकड़ी पर तो मैं घर आई ससुराल आई तो ससुराल में आकर सिल बट्टा पर दल को पीसी उसमें जीरा डाली उसमें हल्दी डाली नमक डाली सब कुछ डालकर और उसमें फिर आटा गूथी अच्छे से खुब आटा दाल की पूड़ी का आटा गीला होता है उसको खोब गीला और खूब माड़ा जाता है उसको खुब गूँथकर खुब माड़कर आटे को अच्छे से बना दी फिर इसके बाद दाल की पूड़ी बहुत अच्छा बनाई फिर इसके बाद ठोकवा बनाई ठोकवा को और उसमें खाने वाला सोडा थोड़ा से डाले और आटा को उसमें चीनी डाली आटा डाली और डालकर औ खूब बढ़िया से खाने वाला सोडा डालकर खूब बढ़िया से गूँथ दी और गूँथकर थोड़ी थोड़ी देर रख दी जब तक पूड़ी बनाई तब तक उसको रख दी फिर पूड़ी बनाने के बाद फिर उस ठोकवे को भी छानने लगी ठोकवा भी खूब अच्छे से गुब्बारा जैसा खेलने लगा और खुब नर्म नर्म ठुकवा हुआ हमारे घर के ससुराल के लोग खाए तो बोले कि खाना तो बहुत अच्छा बनाती है मायके में लगता है कि खाना बनाई है इसलिए खाना अच्छा बनाई है और कटहल की सब्जी मैंने कटहल को उबालकर उसको अच्छे से छीलकर और खूब लहसुन प्याज मसाला गर्म पीसकर और खूब मसाले को भूजकर फिर उसी मसाले में पहले तेल डाली का कड़ाही में फिर मसाला डाली मसाला जब भुजा गया तो फिर इसके बाद कटहल का सब्जी उसमें डाली फिर वो भी खूब भुजा गया फिर इसके बाद थोड़ा सी पानी डाली नमक डाली और वो सब्जी भी अच्छी हुई लोग कहते थे सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है कटहल का मेरे मायके में तो कटहल कम होता है लेकिन मेरे ससुराल में कटहल ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ कटहल की सब्जी बराबर बनती थी तो मैं कटहल की सब्जी अच्छे से यहाँ बनाई सभी लोग खाए तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा लोग बोलें कि सब्जी अच्छा बनाती है पूड़ी भी अच्छा बनाई है ठेकुआ भी अच्छा बनाई है त्योहार के दिन मैं खाना यहाँ बनाई मायके के में माँ के साथ बनाई थी और सीखी थी इसलिए मैं ससुराल में बना ली इसी से लड़कियों को त्योहार के दिन अपने साथ कोई खाना बनाए तो ज़रूर उसको जगा कर अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि वो सीखेगी देखेगी तो उसको सीखेगी तो वो ससुराल जाएगी तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा